गायन में भावनाओं की बहुत अच्छी भूमिका होती है जिस तरीके की हमारे मन में भाव चल रहे हैं उसी तरीके की हमारी वॉइस भी निकलती है जैसे कभी हमें रोने जैसे उदास होते हैं तो उस समय जब गाना गाते हैं तो उदासी वाले गाने की जो टोन है वो निकलती हैं प्रदर्शन करने के लिए उसको व्यक्त करने के लिए हमें थोड़ा इमोशन भी होना पड़ता है या सा इस तरीके की भाव सोचने पड़ते हैं खुशी वाले हँसी मजाक वाले माहौल को क्रिएट करना पड़ता अपने अंदर बहुत से भाव लाने पड़ते हैं वैसे भाव लाने के लिए हम चीज़ों को याद करते हैं कि उस समय का कैसा है जैसे पन्द्रह अगस्त पे गाए जाने वाली गीत होते हैं तो उनके अंदर मोस्टली सैड सोंग होते हैं जिनके अंदर थोड़ा उदासी भरा होता है क्योंकि पन्द्रह अगस्त को वो बहुत सारे शहीद बहुत सारे जो शहीद हुए वे लोग हैं उनको याद करते हैं तो याद करने के लिए अलग इमोशन चाहिए थोड़े दुखी वाले इमोशन चाहिए होते हैं तो उनका भी हम यूज करते हैं और जब खुशी होती है तो खुशी के टाइम में चिल्ला कर अच्छे से या अच्छे ऊँचे स्वर में हम बोलते हैं या गाते हैं